मुंहिंजी प्रेरणा मुंहिंजी ॾाॾी हुई मुंहिंजी ॾाॾी खे ॾिसी मूंखे बाग़बानी जो शौक़ु थियो उहा ॾाढी बाग़बानी कंदी हुई असां तॾहिं नंढा हुआसीं त उन खे ॾिसी ॾिसी असांखे बि शौक़ु जाॻियो उन खां पोइ मां पंहिंजे घर में बाग़बानी चालू कई बाग़बानी में जीअं त अंब आहिनि पटाटा आहिनि मिर्चु ईअं जॾहिं सभु उगाया ऐं जीअं त थोरा वॾा थिया जीअं अंबनि में पहिरीं अंबड़ियूं आहियूं त असां अंबड़ियूं जाम खाधियुसीं असांजे ॿारनि घर वारनि आड़े पाड़े सभिनि खे ॾिनो त सभु ॾाढो ख़ुशि थी वियो अंबड़ी जी चटिणी ठाहे खाधिसीं इन खां पोइ थोरा पकिया त अंब थिया अंब त ख़बर आहे राजा आहे फ्रूटनि जो उहा त हर हिकु नंढे खां ॿुढे ताईं सभिनि खे वणंदो ई आहे उहा अंब त ॾिसी ॾाढी महिल मन में ख़ुशी पई थिए वणे पियो ॾाढो मथे एॾा पीला पीला अंब रेडो वॾा वॾा अंब ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी पई थिए त अंब तोड़ियासीं अंब खाधासीं पाड़े में ॾिनासीं पाड़े वारा बि ॾाढा ख़ुशि थी विया उहे बि अची करे अंब तोरण लॻा त उन्हनि खे उन्हनि खे बि मज़ो पियो आहियो पाड़े में इन इन जे करे असांजी बि ॾाढी ॿधी बि थी वई बाग़बानी जे करे पटाटा जीअं जमीन में उगाया त जीअं जीअं पटाटा निकिरनि पिया पहिरों त नंढा नंढा पहिरीं वणनि पिया ॾाढा पोइ थोरो वॾा थिया त इहो सभु ॾिसी करे ॾाढो मज़ो पियो अचे जीअं गुल आहिनि गुलनि खे ॾिसी उन्हनि जी ख़ुश्बूइ सां घरु ख़ुशनुमा पियो थिए थिए मिर्चु नंढिड़ा नंढिड़ा मिर्चु ॾिसी करे ख़ुशी पई थिए त इहो सभु जेको ॾिसी करे असांखे ख़ुशी पई थिए न इन करे मूंखे बाग़बानी जो शौक़ु अञा वधंदो वियो अञा मां घणे गुल लॻाईंदी हुअसि भाॼियूं उगाईंदी हुअसि धाणा फुदिनो सभु लॻाईंदी हुअसि ऐं मुंहिंजो शौक़ु वधंदो पियो वञे मुंहिंजी ॾाॾी खे थैंक्यू चवंदमि उन खे धन्यवाद कंदसि जो उन जे करे मुंहिंजो इहो शौक़ु बरकरार रहियो ऐं ॾाढो सुठो शौक़ु आहे